हाँ मैंने केवल भोजन के लिए भी सफर किया है कभी जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम जिस होटेल में रहते हैं वहाँ से बहुत दूरी पर जैसे कि हम अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र नासिक गए थे जहाँ पर हम होटेल से कुछ दूरी के लिए पैदल सफर करते हैं पैदल चल के हम एक ढाबे पे जाते हैं जहाँ की दाल बाटी बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं तो हम उस समय पैदल सफर करते केवल खाने के लिए और कभी कभी जैसे कि हम अपने मित्रों के साथ जब हमको किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद उठाना रहता है तो अपने दोस्तों के साथ तो गाड़ी से सफर करने जाते हैं अच्छा खाना खाने के लिए जब हम घर के खाने से ऊब जाते हैं अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर से थोड़ी सी ही दूरी पर न्यू मार्केट में अच्छी एक छोले भटूरे की दुकान है वहाँ गई थीं तो मैंने वहाँ से छोले भटूरे खाए गुलाब जामुन खाई जलेबी और आइसक्रीम खाई